गाय के बदला भैंस रखना चाहते हैं गाय तो रखे हूँ मगर ओकरे पहले भैंस रखते हूँ मगर ये गोरू रखना भी जरूरी है उसी से उ उपला पाथते हूँ ना गैस रहेगा तो चूल में खाना बनाते चूल पर और ओकरे ऊ रक्षा के लिए गोरू के रक्षा के लिए मैं रखती हूँ दूध बेचती हूँ दूध बेच कर उसका कुछ फायदा उठाती हूँ और सब दूध दही खाते हैं घर का लोग दही बैठा के दही बेचती हूँ कुछ फायदा उसी से हो जाएगा पशु के रखना बहुत अच्छी बात है शु क सेवा करना जरूरी है अपने शरीर के रक्षा के लिए करती हूँ कि उसका सेवा करूंगा तो मुझे रक्षा मिलेगा दही दूध खाने के मिलेगा और क्या करती हूँ कि दिन भर उसका सेवा में रहती हूँ गोबर उठाती हूँ झाड़ती हूँ रहना पानी डाल करके झोरती हूँ फियाती हूँ खा लेता हैं दूध निकलती हूँ गइ गाय को नहवाती हूँ बांधती हूँ छाहे फिर टाइम हो गया उसको निकारो औधी पर डारो दाना पानी डाल कर झोरती हूँ खिलाती हूँ दिन भर उसकी सेवा में रहती हूँ क्योंकि उसका सेवा करूंगा अपने को सुखी मिलेगा स परिवार को सुखी रहेगा अपने शरीर से रक्षा के लिए मैं करती हूँ पशु पाली हूँ ये लिए इसके लिए कि हम सुखी रहे भगवान से विनती करती हूँ कि भगवान मुझे सुखी करो बहुत शरीर में दुख रहता है गौ माता का पालन करूंगा तो मैं सुखी रहूँगा क्योंकि बहुत शरीर में कष्ट रहता है इसी का सेवा कर बहुत जरूरी है सेवा करूंगा त मुझे आराम मिलेगा शरीर को इसलिए मैं गऊ माता पालती हूँ दूध निकारती हूँ तो बेचती हूँ खाती हूँ स रक्षा के लिए कि मैं खाऊंगा गाय का दूध त शरीर स्वस्थ रहेगा और परिवार भी सुखी रहेगा इसलिए मैं गौ पालन करता हूँ इसलिए मैं गौ पालन करता हूँ कि मैं भी खाऊं पलिवार जो रच्छा खाओ पियो आराम से रहोगे औ फादिल रहेगा ज़्यादा तो बेचती हूँ फिर बेच करके अपन खर्चा चलाती हूँ गाँव का गौ का खर्चा बहुत होता है दरा खरी कुल मिला कर सब बाज़ार से आता है तो खिलाती हूँ सेवा करूंगा उसी को तो मेवा मिलेगा खाने में शरीर गो अच्छा रहेगा इसलिए गौ पालन करता हूँ गौ को राखना भी जरूरी है द्वार पर रहता है उसको जरूरी है गौ पालन करना क्योंकि सुखी रहूँगा गौ माता भी सुखी रहेगा इसलिए मैं गौ पालन भेड़ी भेड़ी भेड़ी घर बार भेड़ जे राखता है तो उसी का बार काट करके सभी का कहते हैं कबरा बिनाते हैं और उसी को बिछाते हैं ओढ़ते हैं भेड़ी का बार से लाभ होता है भेड़ी रखना भी जो रखते हैं तो बहुत सुरक्षित के लिए रखते हैं और अपने सच्चाई के लिए सच्चाई के लिए रखता हूँ कि मैं सुखी रहूँ बकरी ये बकरी पालन करता हूँ तो बकरी को सब लोग क्या करते हैं कि उसको बेचते हैं खिला पिलाएंगे पहले खिलाएगा उसका हरी धारा खिलाएंगे हरी दर्रा खिलाकर उसको दूध दुहेंगे और बेचते हैं अग बुखार में दूध उसका लगता है दूध दुह करके उसी को पिलाते हैं और सुखी रहेगे जो पी लेगा कष्ट कट जाएगा शरीर को दुख दूर हो जाएगा गा बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है सु स्वच्छ भी होते हैं उसी को खाते हैं